हाँ खेती पूरी तरीके से मौसम पर निर्भर स्थित रहती हैं क्योंकि धान की फसल ताे ही हो पाती है क्योंकि जहाँ पर पानी की पानी ज़्यादा हो बिना पानी के धान को नए ज़्यादा उगाया नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पे भरपूर मात्रा में जल की आवश्यकता होती है इसी प्रकार गेहूँ सोयाबीन और अलग अलग प्रकार की फसलों को मौसम पर निर्भर होके ही बोया जाता है जैसे पहले गेहूँ और धान को नहीं पहले धान को उगाया जाता है फिर उसके बाद धान निकलने के बाद गेहूँ को बोया जाता है और धान के साथ हम लोग सोया देखा है कि सोयाबीन को भी बोया जाता है और लोग इस इस वजह से काफ़ी जोखिम में भी जाते हैं क्योंकि अगर पानी और मौसम खराब हो तो फिर सारी फसलें भी खराब होती है और लोगों की फसल बर्बाद हो जाती है जिससे वो काफ़ी बड़ा जोखिम उठाते हैं और उनकी मेहनत भी बर्बाद जाती है इस प्रकार खेती जो किसान होते हैं उनको कई प्रकार का जोखिम उठाना पड़ता है